میرا نام تسمیہ ہے میں پندرہ سا میں اٹھارہ سال کی ہوں میں صبح روزانہ سات بجے اٹھتی ہوں روزانہ اٹھ کر قرآن پڑھتی ہوں اور پھر اسکول کے لیے تیار ہوتی ہوں سئے پر اسکول جاتی ہوں میں اپنے سبھی کام سمئے پر کرتی ہوں میں ایک سمئے لسٹ لڑکی ہوں مجھے باسکٹ بال کھیلنا پسند ہے میرا پسندیدہ کھانا بریانی ہے میرا پسندیدہ کلر بلیک ہے میں ابھی نائنتھ کلاس میں ہوں مجھے کتابیں پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے اپنے خالی سمئے میں میں پینٹنگ کرتی ہوں میرا قریبی دوست کا نام ریحان ہے یہ میرا اسکول فرینڈ ہے میں بڑی ہو کر آئی اے ایس آفیسر بننا چاہتی ہوں